سینٹرل دلی ضلعے میں كچھ كوچنگ سینٹر ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے جیسے كہ فزیكس كیمسٹری بایو میتھ ان سب كی كوچنگ كلاس ہوتی ہیں لیكن یہ سب پرائیویٹ كوچنگ ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر ایک این جی او ہے جس میں بہت سارے كورس ہیں جیسے كہ كمپیوٹر كورس سلائی كورس دی جاتی ہے اور اب تو وہاں نرس كا كورس بھی ہو رہا ہے وہ بھی بالكل فری كیوں كہ یہ سركار كی طرف سے ہیں اور سیكھنے كے بعد ہمیں سرٹیفكیٹ بھی ملتا ہے وہی لوگ ہماری جاب بھی لگواتے ہیں اور ایک جگہ میں انگلس اسپیكنگ كے لیے جاتی ہوں جس كا نام سرودیہ گرمودیہ سیوا سنستھان ہے جو كہ جو كہ وہ بھی بالكل فری ہے وہاں پر كمپیوٹر اور پارلر بھی سكھایا جاتا ہے اور بچوں كے لیے بھی كورس ہے اور اس كا سینٹر ہیلتھ كے لیے بھی جہاں پہ بالكل فری دوائیاں ملتی ہیں ہمارے یہاں سركاری اسكول بھی ہیں لیكن وہ یہاں سے بہت دور ہیں اس لیے ہم وہاں جا نہیں پاتے ہیں